हाँ मैं ऐसी पाँच संख्या बता सकता हूँ जो दस से दस लाख के बीच में है पहली संख्या है उन्नीस दूसरी संख्या है तेईस चौथी संख्या है तीसरी संख्या है है एक लाख एक हज़ार चौथी संख्या हो गई तीन लाख नब्बे हज़ार पाँचवी संख्या हो गई पाँच लाख एक हज़ार